हमरा सबके गाँवमे एम्बुलेंसके व्यवस्था नहि यऽ जाहिसऽ कि आदमी सबके अगर अचानक बहुत जादा तबियत खराब भऽ जाइ छै तऽ ओकरा जे छै पटना या दरभंगा लऽ जेबाक यऽ तऽ हम सब केना लऽ जाउ हमरा सबके पास एम्बुलेंस रहै नहि यऽ एहिके कारण हमसब ओकरा जल्दी सही समय पर होस्पिटल नहि लए जाइ छौं एहिसऽ जे छै ओ आदमीके बहुत जादा तकलीफ होइ छै आओर ओ आदमी जे छै मरैयोके चांस रहै छै ओ आदमीके बहुत जादा दिक्कत होइ छै आओर लेडीजसबके भी दिक्कत होइ छै गर्भवती महिला सबके दिक्कत होइ छै बहुते अगर एम्बुलेंस हमरा सबके गाँव मे नहि रहतै तऽ आओर हमरा सबके बहुते दिक्कत होइ छै